جی ہاں بعض اوقات ایسے دن ضرور آتے ہیں جب دل نہیں چاہتا کہ کچھ کیا جائے خاص طور پر ڈرائنگ جیسا تخلیقی کام اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے ذہنی تھکان خراب موڈ یا دیگر ذمہ داریوں کا دباؤ لیکن ایسے وقت میں بھی خود کو یاد دلاتا ہوں کہ ڈرائنگ میرے لیے صرف ایک ہنر نہیں بلکہ خوشی اور سکون کا ذریعہ بھی ہے ایسے دنوں میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پسندیدہ فن پارے دیکھوں یا قدرتی مناظر کا مشاہدہ کروں تاکہ مجھے نیا جذبہ اور خیال ملے بعض اوقات صرف چند منٹ کے لیے پینسل پکڑ لینا بھی موڈ بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے روز مرہ کی مصروف زندگی میں وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا لیکن میں ڈرائنگ کو اپنے دن کا ایک ضروری حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کبھی صبح جلدی تو کبھی رات کو سونے سے پہلے چند منٹ نکال لیتا ہوں یہ میرے لیے ایک طرح کی ایک طرح کی تھیرپی ہے جو مجھے پرسکون متوازن رکھتی ہے